جی جی جی ہو جائے گا یہ بیس ہزار روپے میں نو میم یہ نہیں ہوتا ہے اتنے تک میں تو میم دو ہزار کم دے دیجیے گا بس نو میم بہت زیادہ ہو جائے گا ہم نے کہاں آپ کو اتنے بتائے ہیں آپ کہاں اتنے بتا رہی ہیں نہیں میم نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو کرانا ہو تو آپ کرا لیجیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دیں گے آج نہیں ہوگا آپ کل یا پرسوں آئیے کیونکہ آج میرا کوئی بھی وہ خالی نہیں ہے شام میں ںہیں ہو پائے گا نہیں میم نہیں ہو پائے گا کیونکہ میرے سب بک ہیں نا اٹھارہ سو میں آپ کو ہم نے کتنا بتایا ہے آپ کو ہم نے پندرہ بت بیس بتایا تھا تو آپ ہمیں اٹھارہ بتا رہی ہیں تو آج میم میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا